जोंनि गामिनि मानसिफोरा एबा गथ' गथायफोरनि पेरेन्टसफ्रा बिमा बिफाफोरा बांसिनानो पलिय'नि सायाव गियान दंसै जायनि जाहोनाव मानसिफ्रा बांद्राय बेबादि पलिय'फोरखौ नेगेटिभ एबा बे माबा मोनसे प्रब्लेम लाबोगोन नामा होननानै साना जायनि जाहोनाव जौसे जौखोन्दो मानसिफ्रानो पलिय'फोरखौहाय दिनैहाय लायो सोरबा जोनोम जानायनि सिगांनिफ्राइनो थिखा थुनायजों लोगोसे जोनोम जानायनि उनावबो थिखा थुयो पलिय'खौ बिजि सुबाय आरो बिनि उनायहाय एसे देरजासिमा मास मासखनफ्रोमबो बा माबा मोनसे थारिख आवहाय गथ'फोरनो पलिय'खौ दौनाय जायो स' बेनिखायनो पलिय' बेरामखौ जोंनि गामिफोराव जों नुनाय मोनाय मोना बा मेक्सिमाम मानसिफ्रानो बांसिन मानसिफ्रानो पलिय'खौ लाखायो